कुतै ना कुतै मेरा इक अपना मन्नना ऐ कि जियां जेहका खेल कूद ऐ ना ओह् कुतै ना कुतै बड़ा बड्डा इक पाजिटिव रोल प्ले करा दा बव्चें दी फिजिकल ते मेंटल हेल्थ बिच्च कियां उसी चीजा गी अगर तुस समझगे कि अगर कोई बच्चा खेल कूद कन्नै जुड़े दा ते तुस उसी दिक्खेआ कि ओह् फिजिकली बी फिट रौंहदा ते जेहका बंदा फिजिकली फिट ऐ ते ओह् मेंटली बी उन्ना ज्यादा फिट रौंहदा अगर तुस कोई बी स्पोर्ट्स खेला दे ओह् जि'यां कि स्टार्टिंग बिच्च तुस चाहंदे हो कि बच्चा जेहका ऐ कद थोह्ड़ा लम्बा होऐ हर इख बंदा जेहका ऐ इ'यै चाहंदा ते कुतै ना कुतै जि'यां बास्केट बाल बास्केट बाल जिल्लै स्टार्टिंग बिच्च खेलने हुन्ने बास्केट जेहका एफर्ट लगदा गोल करने गल्ला ओह् कुतै ना कुतै जेहकियां बी नुआढ़ियां मांस पेशियां हुंदियां न खचोंदियां न उप्परा दी तरफ ते जेहका नुआढ़ा कद ऐ ओह् लम्बा होंदा उ'आं तुस अगर कोई होर दिक्खी लैओ जि'यां कि वालीबॉल बी ऐ जि'यां क्रिकेट बी ऐ क्रिकेट बिच्च तुस की नुआढ़े जिन्ने बी मसल हुंदे ना मैक्सीमम अगर तुस इक फास्ट बालर हो ते थुआढ़ा जेहका कोर बी स्ट्रांग चाही दा थुआढ़ी जेहकी ऐ कि तुस राइट आर्म फास्ट बालर हो

थुआढ़ी जेहकी लत्तें बिच लेग्स बिच्च बी पावर होनी चाही दी कुतै दौड़ने गल्ला ओह् अगर तुस इक बैटसमैन ओ और अगर तुस इक बैटसमैन ओ थुआढ़ी रर्निंंग गल्ला थुआढ़ी लैग्स बिच पावर होनी चाहिदी थुआढ़े बिच एबिलिटी होनी चाहिदी कि तुस दौड़ी बी सको ते इयां जेहकी साढ़ी अगर तुस कुसै होर मतलब जिंयां बी तुस स्पोर्ट्स खेलदे हो ओह कुतै ना कुतै जेह्की बच्चें दी फिजिकल ते मेंटल हैल्थ बिच साढा जेहका ऐ सहायता करा दा उआं कि जिम बी इक साढ़ी फिजिकल ते मेंटल हैल्थ ठीक करने गल्ला गेम्स आंह्ङर ऐ उसी अस दिक्खी सकने आं जेहका बंदा अपनी खेल कूद कन्नै जुड़े दा जिम कन्नै जुड़े दा ओह् कुतै ना कुतै ना नशे कोला बी दूर ऐ जियां कि अज्ज कल्ल दा जेह्ड़ा यूथ ऐ ओह् नशें दी तरफा ज्यादा लेकिन जेल्लै ओह् खेल कूद दी तरफ आंदा जां जिम दी तरफ आंदा अदूं अपना खान पीन बी बड़ा ज्यादा डिसिप्लेन करी उड़दा कि मिकी केह् खाना ते केह् नेईं खाना ते नशे दी तरफ जाना ते कोई ओह् होई के नी सकदा कि ओह् नशे दी तरफ जा उन्नै इन्नियां चीजां आलरडी जेहकियां बाहर दे कुरकुरे चिप्स इत्यादि बी होदीं ओह् बी ते त्यागी उड़े दा हुंदा अगर ओह् जिम दी तरफ जंदा या इक स्पोर्ट्स बिच जेल्लै बंदा जंदा नुआढ़ा इक इक पूरा डिसिप्लेन हुंदा नुआढ़ी इक डाइट हुंदी कुतै ना कुतै जेह्की सब तूं बड्डी प्राबलम ऐ इस टैम साढ़ी इंडिया दी जां मेरे स्हाबै कन्नै अगर पूरी दुनिया दी बी गल्ल कीती जाए ते गलत नी होगा कि नशें दी तरफ जेहका जाना यूथ दा नशें दी तरफ जाना इक सब तूं बड्डी प्राबलम ऐ ते मेरा एह् पर्सनली बी मन्नना ते मिगी लग्गा दा कि टैम सारे लोकें गी इस चीज दी नालेज होई जेहकी अगर तुसें एत्त चीज गी दूर करना अगर तुसें जेहके अपना यूथ ऐ उसी अगर तुसें दूर करना नशे कोला ते तुसें कुतै ना कुतै उसी जेह्का खेल कूद बिच पाना पौना जां कोई स्पोर्ट्स बिच पाना पौना जां कोई जेह्दे बिच नुआढ़ी फिजिकल हैल्थ टैस्ट होवे उसी कुतै ना कुतै ऐसी चीजें बिच पाना अगर नुआढ़ी फिजिकल हैल्थ अगर ओह् फिजिकली बी गेम बिच कंट्रीब्यूट करा दा अगर फिजिकली ओह् कोई बी गेम खेला दा चाहे ओह् कुसै बी स्पोर्ट्स बिच होऐ कोई बी स्पोर्ट्स आई थिंक कि बालीवाल बास्केटबाल अगर कोई बी आउटडोर ओह् स्पोर्ट्स खेला दा कुतै ना कुतै जेह्का यूथ जां अज्ज कल्ल दे जागत होई गेदे ना ओह् कुतै ना कुतै फोना बिच गेमां खेलने गी के जेहका अपना गेम्स मनदे ओह् नेईं जेहके कोई आउट डोर कोई बी अगर ओह् गेम खेला दा आउट डोर अगर कोई बी ओह् स्पोर्ट्स खेला दा ऐ ते नुआढ़े कन्नै नुआढ़ी फिजिकल हैल्थ बी टैस्ट होआ दी ते फिजिकल हैल्थ टैस्ट होने कन्नै जेहकी नुआढ़ी मेंटीलिटी ऐ ओह् बी स्ट्रांग होआ दी उसी पता लग्गा दा कि मैं केह् चीज करनी ऐ ते केह चीज नेईं करनी एह् जेहका अगर इक मात्र कोई तो़ड़ ऐ कोई नशें कोला दूर लेने दा ते ओह् ऐ कि उसी स्पोर्ट्स दी तरफ जेहका ले जाया जाए ते अगर ओह् स्पोर्ट्स बिच ऐ ते ओह् नशें कोला आलरेडी आपूं गै दूर ऐ की के नुआढ़े कोल एक्क डिसिप्लीनेरी लाइफ होनी जेहके स्पोर्ट्स आहले बंदे होंदे ओह् म्हेशां कुतै ना कुतै डिसिप्लेन बिच रौंहदे न इसी चीजा गी भारत सरकार नै बी मन्नेआ हून जिन्ने बी जेहके कम्म होआ दे न स्पोर्ट्स गल्ला बड़ी सारियां जेह्ड़ियां भारत सरकार नै बड़ी सारियां नीतियां बी जेहकियां स्पोर्ट्स गल्लां आंदियां कि यूथ जेहका स्पोर्ट्स दी तरफ जा कि जि'यां खेलो इंडिया भारत सरकार दी बड़ी के अच्छी नीति ऐ जेदी वजह कन्नै इक बड़े सारे लोक जेहके ऐन स्पोर्ट्स कन्नै जुड़े देन हून बड़ी सारी ऐसी इंस्पीरेशनां बी स्हाड़ी सामने लब्भनें गी आवा दियां स्पोर्ट्स बिच जेहकी पैहले अस नेहा सुनदे जियां कि हून नीरज चौपड़ा इक बड़ी बड्डी इंस्पीरेशन बनी दी लोकें गल्ला जेहकी उ'नें जैबलिन बिच्च इन्ने सारे गोल्ड मेडलिस्ट जित्ते दे एह् हून इंसीपरेशनां बी साढ़े सामने आवा दियां कि जिसी लोक फालो करना कि बंदा जेहका अपना स्हेई जेहक रोल माडल ऐ कि में कुसी दिक्खना में कोह्दे आंह्ङर बनना उसी चीजा गी बंदा दिक्खी सकना हून जि'यां कि नीरज चोपड़ा ने बड़े सारे गोल्ड मेडल आंदे दे हून लोग नीरज चौपड़ा आह्ङगर बनना चाहंदे इक केह् ऐ इंसपीरेशन बनी दी नीरज चौपड़ा केह् हा नीरज चौपड़ा ओह् हा जिन्नै अपनी फिजिकल हैल्थ जेहकी ऐ चैक कीती स्पोर्ट्स बिच जेहका अग्गै गेआ उन्ने बाकी चीजां छोड़ियै अपनी इक डिसिप्लेन लाइफ जित्ती ते स्पोर्ट्स बिच जेहका उन्नै अपना नां बनाया इयां अगर कोई बंदा बी फिजिकल हैल्थ कन्नै जुड़े दा स्पोर्ट्स कन्नै जुड़े दा नुआढ़ी फिजिकल हैल्थ बी स्हेई होनी नुआढ़ी मेंटली हैल्थ बी स्हेई होनी इत्तै गल्ला मेरा एह् मन्नना कि जेह्का बी इत्त सोसाइटी बिच जां इत्त समाज बिच्च अगर तुसें कुसा गी बी नशे कोला दूर लेइयै जाना ते नुआढ़ी गल्ला जेहका उसी स्पोर्ट्स बिच पाना स्पोर्ट्स तरफ नुआढ़ा रुझान लेइयै जाना एह् बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ जियां पराने पराने लोकें दियें मैंटीलिटी होंदी ही कि स्पोर्ट्स तरफ नेईं जाना जां अपने बच्चें गी स्पोर्ट्स तरफ नेईं भेजना लेकिन हून बड़ी खुशी दी गल्ल ऐ कि इस टैम जेहकी एह् मानसिकता एह् चेंज होआ दी चाहे ओह् ग्रामीण एरिया बिच्च होऐ चाहे ओह् शैहरी एरिया बिच होऐ कुसै बी कोई नुआढ़े बिच हो और बंद नी ऐ एह् कुसै बी एरिया बिच जेहकी ऐ एह् चीज कम्म होआ दी ते मेरा एह् मन्नना पर्सनली के अगर स्पोर्ट्स बिच बंदा ओह् नशे कोला दूर रेही सकदा इत्त गल्ला स्पोर्ट्स बिच्च जेह्ड़ा बंदा ओह् जाना चाहिदा